नमस्ते मैम मैम नमस्ते हाँ मैम मेरे सीने में बहुत ज्यादा दर्द रहता है तो उसका इलाज करवाना चाहता हूँ

मैम बहुत ज्यादा दर्द होता है घबराहट और रहता है तो उसके वही मतलब आ दर्द वजह से है नहीं मैम बुखार ऊखार तो नहीं था अचानक से एकाध हफ्ते से दर्द हो रहा है अब इधर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है मैडम आपका क्लिनिक कहाँ पर है अच्छा अच्छा ये कितने बजे तक बैठती हैं आप तो कितने समय तक बैठती हैं आप सुबह द दस बजे से लेकर शाम के छः बजे तक अच्छा अच्छा अच्छा और मैडम जी ये कह रहा हूँ कि आपका फीस फीस वीस वगैरह भी लगता है

एडमिट नहीं न करेंगी हमको एडमिट नहीं न करेंगी हमको ठीक है नमस्ते मैम मैं कल आता हूँ करवा लूँगा